माज्या कुटुंबा खातीर पॉश्टीक जिनसां म्हणल्यार हांव सत्व करतां तें सगळ्यांक आवडटा कित्याक म्हजे कडले तें बरें जाता एक तें करताना कितें करपाक जाय पयली नाशणें आमी वाट्टात वाट्टाना कितें करपा जाय भितर सोय घालपाक जाय सोय घातली की तें वांटपाक जाय ग्रायंड केलें की मागीर तें बरें चाळपाक जाय उदीक घालून चाळ्ळें की मागीर जितलें तें उदीक येता तितलें मागी तें गेसार दोवरून धवळपाक जाय धवळ नासतना दवरूंक जायना नाजाल्यार तें धोदेल कशें जाता ग गच जाता सारकें सो तें जाता तितलें धवळीत रावपाक जाय तितलें तें बरें पातळ जाता सारकें आनी आनी तें केलें की मागीर भितर गोड घालपाक जाय आनी इल्लेंशें मीठ घालपाक जाय आनी मागीर निमाणे कडेन इल्लेंशें दूद घालपाक जाय भितर जातून तें आनीक रुचकळ लागता तशें आनीक जर बरें जाल् लागपाक जाय जाल्यार भितर तूं काजू पावडर घालूंक शकता इवन बदामाचोय पावडर घालूंक शकता तूं जातून बरी टेस्ट येता मागीर यें बरें खतखतोंक जाय मेन म्हळ्यार आनीं तें खतखतलें की मागीर पिवूंक जाय जें हें सत्व जें आसा तें जिवाक खूब बरें ल्हान भुरग्यांक तर तें घालतातूच कित्याक घटसाण हाडपाक तुमी जर तुमकां जर कसलोय रोग आसा जाल्यार तातूंत हें जाता जिवा तें सत्व दिवन तुमकां आंगान तुमच्या घटसाण हाडटा तशेंच डायबिटिक्साक सुद्दां बरें तें इवन आमी ह्या सत्वाचीं आमी कांपां सुद्दां करतात तीं सारकी तें आतांच हायेंन सांगलां तें धवळीत रावलें की पातळ जाता तशेंच आमी तें धवळूंक जायना मात्शेंशें धवळपाक जाय जें आनी तें दाट करपाक जाय भितर उदीक घालूंक जायना चड मागीर तें दाट जाता दाट जालें की मागीर तें सुकोवपाक जाय भितर सोय घालपाक जाय आनी गोड घालून सोय घालून मागीर तें सारकें दाट जाता आनी जेन्ना तें भितर आमी एका परातीन घालपाक जाय आनी तें सारकें सुकत दवरुपाक जाय आनी जेन्ना तें सुकतां तेन्ना कट करपाक जाय आनी कापां मारपाक जाय आनी तीं कापां जर चडूच बरीं लागतात खावपाकूय सारकी जॅली कशी लागता तर भुरग्यांकूय ती चड आवाडटा कित्याक भुरग्यांक ती जॅली कशी दिसता